جب ہم کھانا بناتے ہیں تو کھانا بنانے کے دوران اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا پھر جیسے کوئی ہم سالن کا کوئی ڈش بنا رہے ہیں اور اس دوران یہ نمک کا یا پھر مرچ کا ادھک پ پڑ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کھایا نہیں جا سکتا ہے ظاہر ہے تو ظاہر طور پہ یہ ہے کہ کھانا ضائع بھی نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا اگر مرچ ادھک ہو گیا ہے تو ہم نیبو نچوڑ لیں اور ایک آٹے کی گول گولا بناکر اس میں ڈال دیں اور کچھ دیر بوائل کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ حد تک وہ مرچ کم ہو جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے اگر نمک کی ادھکتا ہو گئی ہے تو نمک کی ادھکتا کے دوران آپ ایک آٹے گول آٹے کو گوندھ کر چھوٹا سا ایک دو گولے اگر ڈال دیں گے آپ تو وہ نمک جو ہے اس میں کھینچ لیتا ہے تو اس وجہ سے وہ کھانا جو ہے اور وہ بہت ہی جیسے پہلے آپ چاہتے ہیں ویسے تو نہیں ہوگا لیکن وہ کچھ حد تک وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے کھایا جا سکے اور تاکہ وہ کھانا ضائع نہ ہو